हमरा मधुमेहसँ निपटै खातिर सवेरे सवेरे टहलना चाहिए सुबहके हवा लगाना चाहिए उससे शरीरमे ताजगी रहेगा उसके बाद पपीता का जूस बनाके भी पियैसँ मधुमेहसँ निपटि सकैले पपीताके जूस करैलाके जूस पियैसँ मधुमेहसँ दूर हो सकैले

दूर हो सकैले उसमे तेल जादा यूज तेल तरल ऊरल पूरी ऊरी जादा सेवन ना कर सकै कर सकैले उससे हानि हो सकैले जादा हो सकै छै उसके खातिर ओकरा खातिर जादा सलादके सलाद खाना खाए पड़तै सलाद सब्जी भी जादा खाइ पड़तै बिना जादा तेलके जादा मसाला कम यानी कम होना चाही कम होना चाही इसी तरह ई सब सेवन करैसँ मधुमेहसँ निपटि सकै छियै मधुमेहसँ निपटि सकै छियै पपीता